आं स्विगींतल्यान उलयता नू बरें खंय पावला हां एक काम कर जेवियर कॉलेजी कडल्यान वयर यो वयर आयल्या उपरांत सादारण एका किलोमिटराचेर तुका बँक मेळटली त्या बँके कडल्यान गाडी तूं दाव्यान घे हय दाव्यान भितर सरले बरोबर फुडें परत पांचशीं मिटराचेर तुका साईबाबचे देवूळ मेळटलें हय साईबाबा देवळा कडेन पावलो सारको मुखार राव आनी परत गाडी जी आसा ती दाव्यान घे आनी दाव्यान घेतले काय परत एका शंबर मिटराचेर दारान निसान गाडी आसतली हय तें घराचें नांव आसा साई प्रसाद कळटलें तुका तूं येयलो काय म्हाका फोन कर